مالیگاؤں مہاراشٹرا کا ایک مشہور سیاحتی مقام ہے جو اپنی خوبصورتی اور ثقافت کے لیے جانا جاتا ہے مالیگاؤں اپنی توہمات کے لیے بھی مشہور ہے مالیگاؤں کے لوگوں کو ان توہمات پر پختہ یقین ہے اور وہ ان کی پیروی کرتے ہیں جیسے رات کو دریا میں نہانا مالیگاؤں کے لوگوں کا ماننا ہے کہ رات کو دریا میں نہانا بدقسمتی لاتا ہے کہا جاتا ہے کہ رات کو دریا میں رہنے والے ارواح نے لوگوں کو ڈبا دیا ہے سیاہ بلی کو پکڑنا مالیگاؤں کے لوگوں کا ماننا ہے کہ سیاہ بلی کو پکڑنا بھی بدقسمتی لاتا ہے کہا جاتا ہے کہ سیاہ بلیوں کو رات کے وقت ارواح کی سواری سمجھا جاتا ہے نئے گھر میں جاتے وقت لکڑی کا ٹکڑا لے جانا شادی کے موقعے پر کھانا کھانا